बिनि फिन्नाया जाहैबाय सासे इडुकेटेट आरो न'न इडुकेटेट आरखि जेरैखम जाय द्रपआउट खालामबाय इडुकेसनखौ आरोखि स्कुलद्राय स्कुल द्रपआउट जाबाय खायफा इडुकेटेट जाबाय आरखि फरायनानै मानि जोङो लाइफआव सासे इडुकेटेट जाबा जोङो अनेख मानि रोङो आरखिना मोनथियो दुनियाखौ मोनथिना मोनथिबा बिराथ मोजां जायो आरोखि गावनि थाखायबो मोजां मालायखौ बुजायनो हागोन हारिनि थाखायबो नोङो मोनसे माबा मावनो हागोन नोङो रोंखाबा आरखि मानोना बे दुनियाया जोंना इडुकेसन बेजों मानि रोंनायजोंसो सोलियो रोंबाथाय नोङो दुनियाखौ बेरायनो हायो नोङो मोनसे माबायाव ओंखारनो हायो नोंखौ रावबो फेजेननो हाया आरखि रोंनायजों आरखि रोङैया जाहैबाय नोङो जेबो बेहा न'लेज गैला मानि जेरावबो ओंखारनो हाला मानि मा मावगोन बे मानि जे बेहा जेबोखौनो रोङाबा बे मा मावनानै जानो आरखि लासाव बेहायनो थासै नोङो खामला मावनानै जाबाय लेबार बेफोराव थांसै आरखि बिसोरथ' जेबो रोंला नालाय आमफाय बिसिनि थाखाय जोङो स्किलाव बिराथ मोजां जायो आरखि बिसोरो स्किल मोनबा आरखि जायखौ आई टी आई फोर लादों सोरबा बेफोरबादिखौ होनांगौ आरखि जाय फरायनो हाला मालाबा बिसोर आई टी आई गावनि गावखौबो नायनो रोंनांगौ आरखि आं बहाय हागोनबादि बेफोरबादि नोङो जायखिया जायहा बिदिनो इसे फरायनाया द्रप जाबाय होमबा बिसोर स्किलफ्राव थांनांगौ नङाबा माबाफोराव सोलोंनांगौ बे आरखि खायफा थायो फरायनो हायो फरायनो हाया खायफा फरायनो लुबैबाबो माने मा होनोमोनलाय फाइनानचियेल प्रबलेम जानसै खायहा मा होनोमोनलाय स्ट्रंबाबो फरायनो बानसै बेफोरबादि अनेख आरखि रोंनाय रोङैनि डिफारेन्टसया बेनो जाहैबाय जायहा रों रोंदों गोरों रों गोरों गोरा जादों बिसोरसो दुनियाखौ सालायदों जाय रोङाखै बिसोरथ' सालायाखै ओंखायनो बयबो इडुकेटेट जानांगौ आरखि आंनि माबायाव आरखि रोंनांगौ मोनथिना थानांगौ गासिबो रोंजोब नांगौ गासिबो सेक्टरखौनो गासिबो सेक्टरखौनो सोलोंबा मोजां आरखि जायहा मोनलाय आर्टसआव साइन्सआव गोसो दं सोरबा आर्टसआव सोरबा बिदिनो कमार्स बेफोरबादि आरखि नों बहाय मोजां मोनो बेनो आरखि डिफारेन्सआ रोंनाय रोङैनिया गोरों गोरा जानो हाबा मोजां नोंनि थाखायबो मोजां नोंनि फिउसारनि थाखायबो मोजां फिउसार मानि नोंहा नोंनि पि गथ' गथायनि फिउसाराबो मोजां जायो बेफोरबादि आरखि उननि माबायाबो थासारिया आरखि गामिनि ससाय ससायथियाबो मोजां जायो सासे इडुकेटेटखौ नुबा ओरैबादि जादों ओरैबादि जादों होन्ना सासे आनइडुकेटेट मानसि आनइडुकेटेट मानसिखौ नाय नोङो बिसोरथ' मानि मोजां बारा साननो हनोबो रोंला नों गोसोया मोजां बाबो बिफोरबादि आरखि आमफाय साइडनाबो बारा इन्सपायार जाला आरखि मानि बियो ओरैबादि मावदों बिदिनो मावनानै थांसिगोन बिफोर बादि आरखि जायखिया बेनोसै आरखि आंनि होन्नाया